बच्चासभ गाँव घरमे जे छै मजबूरीमे अभी साइकिलके दोकानपर रहै छै तऽ किरानाके दोकानपर रहै छै कोइ होटलमे रहै छै कोइ इधर उधर नौकरी करै छै पेट भातके सरकार आगू शिक्षा देतै पढ़यके लिए अथी देतै गरीबी खतम करतै तब ने बाल बच्चा सभकेँ पढ़यतै आगू बढ़यतै आदमी मजबूरीमे भी नौकरी खटि कऽ पढ़ा अपन जीवन गुजारै छै पेट भातके काम करै छै अगर सरकार सुविधा देतै पढ़य लिखयके लिए बाल बच्चा सभकेँ आगू बढ़यके लिए तऽ बाहर जायके जरूर नौबत नहि अयतै गरीबीके कारण अभी बाल बच्चासभ सभ दोकानमे जाइ छै नौकरी खटै छै होटलमे बरतन धुवै छै प्लेट धुवै छै लोकके जूठा बरतन धुवै छै तऽ साइकिलके दोकानपर रहै छै किरानाके दुकानपर रहै छै मजबूरीमे बाल बच्चा सभकेँ बाहर जायके जरूरी पड़ि रहल छै सरकार जब आगू बढ़यके लिए घर घर काम देतै पैसा देतै पढ़बै लिखबैके लिए बाल बच्चा माय बाप सभकेँ कोनो दिक्कत नहि हेतै तऽ बाल बच्चा सभके आगू पढ़यतै लिखयतै काम करयतै जे गार्जियनकेँ दिक्कत भए रहल छै तब ने बाल बच्चासभ देखै छै कि माय बापकेँ हमर टाका नहि मिलै छै कतयसँ पढ़यतै केना आगू बढ़यतै तब बाल बच्चा अपन कदम उठाबै छै नौकरीके लिए इधर उधर दोकानपर रहयके लिए अगर बाल बच्चा सभके लिए सरकार सोचतै अच्छा बुद्धि अच्छा इसकुलमे भेजयके लिए अच्छा टीचर पढ़बय लेल अयतै दुआरिपर माय बापके हाथमे नहि पैसा रहै छै नहि पढ़ाबै छै आगू बढ़ाबै छै माय बापकेँ खर्चा मिलतै घरमे पढ़बयके लिए पैसा मिलतै सरकार आगू सूचना देतै पढ़बैके लिए आगू बढ़यके लिए तऽ आगू बाल बच्चा सभकेँ किएक नहि बढ़ेबै सरकार हमरा आरकेँ आगू कानून कानून करहु कि पैसा भेजहु इधर उधर काम दहो कोनो लागू करहु बाल बच्चाके लिए पढ़बयके लिए शिक्षा दहु बढ़िआँ तऽ बाल बच्चासभ पढ़तै आगू बढ़तै तऽ कोइ दोकानपर नहि जेतै साइकिल दोकानपर नहि होटलपर जेतै अपन पढ़तै लिखतै आगू बढ़तै बाल बच्चासभ मजबूरीमे आदमीकेँ कानून नहि देख रहल छै केना जियै छै गरीब लोक केना रहै छै गरीब लोक गाँव घरमे कोइ देखय लेल नहि आबै छै कोइ कानून नहि करै छै मजबूरीमे बाल बच्चा सभकेँ दोकानमे खटय लेल पड़ै छै गरीबीके कारण देख रहल छै माय बापकेँ हमर पैसा नहि छै केना पढ़यतै कतयसँ की करतै बेटी बियाह करयवला छै छोटा छोटा भाय सभकेँ मजबूरीमे दोकानपर जाय लेल पड़ै छै पर काम करयके लिए कि आगो दू पैसा कमयबै घरके खर्चा चलतै तब जिन्दगी बचल रहतै भूखके कारणसँ आदमी दोकानपर जाइ छै नौकरीपर रहै छै अगर सरकार घरमे सभकेँ सुविधा देतै खाइ पियैके लिए पढ़बयके लिए आगू बढ़यके लिए सूचना देतै तऽ आदमी नौकरी खटय लेल नहि जेतै पढ़ि लिखि कऽ अपन गुजारा करतै पढ़तै लिखतै आगू काम बढ़तै